हैलो प्रिया देवी बोलै नी ते रियासी दी रौह्ने आह्ली आं मगर में कम्म करनी आं शुरू कशा मां प्यौ न सखाई ही मगर अच्छे बोलना अच्छा कम्म सिक्खना मगर बच्चें गी जियां समझाया मां प्यौ ने असें असें उयां सुनेआ सारा कम्म कीते शुरू कशा असें जियां कम्म दस्से उ'यां कीते मां प्यौ न आखेआ भई जियां बी बुरा कम्म कोई करग ओह् नी करना अच्छा कम्म सिक्खना अच्छे सखाना असें उयै सिक्खेआ ते मगर अग्गें मां प्यौ न दस्सेआ भई पढ़ो लिखो इ'यां करो जिन्ना हारा असें चलदा हा असें ओह् बी कीता जियां मां प्यौ न सलाई पढ़ाई सखाई ते इ'यां कम्म करना इ'यां चलना बे फालतू गल्ल बे गन्दे कम्म नेईं सिक्खने ओह्का नेईं करना मगर चोरी जां कुछ ओह् नेईं करना अच्छे कम्म सिक्खने मां प्यौ न जियां पढ़ाया उ'यां कीता साढ़ै मां प्यौ न गायें बी रक्खी दियां होंदियां उंदा कम्म करदे हे बाड़ी जमीने दा कम्म करदे हे अस मगर असें उयां कम्म सिक्खेआ अग्गें ब्याए बारे दे इयै परिवार ने प्यार कन्नै रौह्ना प्यार कन्नै मगर प्यार कन्नै रौह्ना प्यार कन्नै गल्ल करनी ते मगर कुसै गी बी समझाना होऐ अच्छे गै मगर कुसै गी बुरा कम्म नी दस्सना ते वैसे अच्छा गै सिक्खेआ अच्छा गै चलने आं अस इयै सोचने आं साढ़ी अबादी बधै कम्म साढ़ा बधै अस इ'यां करचै उ'यां करचै साढ़ै बच्चे बी अग्गें उ'यां चलन असें सोचने ते बच्चें गी प्यार कन्नै बोलन प्यार कन्नै अस जिन्ना होऐ आ साढ़े न साढ़े च प्यार बधै मगर इस इस सोचने ते मगर कम्म जियां मगर मां प्यौ न रक्खे दा हा गायें मेहीं दा असें हून में अग्गें चलाया ते मगर में बी गायें मेहीं रक्खी दियां गायें रक्खी दियां गायें दा कम्म करनी ते मगर अपना घरा कम्म करनी सलाई पढ़ाई एह् बी करनी ते मगर इ'यै कम्म करनी आं ते अग्गें बच्चें बी इयै सोचनी मेरे बच्चे बी ऐसे ई चलन पढ़न लिखन शैल प्यार कन्नै रौह्न प्यार कन्नै बोलन मां प्यौ कन्नै मगर हर इक बंदे कन्नै शैल अच्छा गै प्यार मिलन ते मगरै इस च सोचने न अस अच्छे कम्म अस सिक्खन बुरे नी सिक्खन ते कम्में च में मस्त आं खुश आं अपना गवां मेहीं रक्खी दियां दो रक्खी दियां गायें छाएं अपने बिच्च मस्त आं जो मन आखदा ओह् करनी मगर में हस्सी खेढियै कोई बोलो अल्ले म्हल्लें आह्ला बोलग कोई नुआढ़े कन्नै उसी बी इयै आखनी में अच्छा कम्म सिक्खना अपने आस्सै अग्गें रस्ते चलना ते इ'यै सोचनी कि एह्का कम्म करगे इ'यां करगे इयां कम्म बनाह्गे अस इ'यां ओह्की चीज़ बनाह्गे एह्की बनाह्गी में सोचनी आं अस मगर बच्चें आस्तै बी इ'यै सोचनी ते बच्चें बी इयै समझानी मगर अच्छा कम्म गै सिक्खना पढ़ो लिखो अग्गें अपने आस्सै बनाओ अपनी जिंदगी अपनी जिंदगी बनाओ ते बे फालतू कुसै ने गल्ल नेईं करनी बे फालतू ओह् करना अपने कम्मै आसै ध्यान देना पढ़ाई आसै ध्यान देना अपना साफ सफाई करनी घरै दी अपना मां प्यौ ने कियां बोलना अपने ताई तातो कन्नै कियां बोलना चाची चाचे कियां कियां बोलना बड्डे दी इज्जत करो इज्जत इज्जत मान करो बोलो ते मगर गलत कम्म गलत सोच नेईं लेनी मगर एह् सोच ने आखनी कुसै बी कोई कुसै दे नेईं सुन समझदा अपनी इज्जत अपने हत्थ होंदी ऐ अपनी इज्जत बनानी गंदे कम्मै आस्सै ख्याल नी देने मगर अच्छे कम्म करो गन्दे ध्यान नी देने ओह्के गल्लें ओह्के गल्लें अपने कम्मै आस्सै ध्यान देना ते अपना कम्म रौह्ना अपना मस्त रौह्ना अपने अंदर रौह्ना बेफालतू नी कुसै जाना नेईं बेफालतू गल्ल करनी अपने कम्मै आस्सै ओह्दी इज्जत बड़दी मगर एह् समझानी अपने बच्चें गी में ते अपने घरै आह्ले बी इ'यै समझानी भई आपूं बिच्चें प्यार कन्नै रौह्ना प्यार कन्नै गल्ल करनी प्यार कन्नै सारा किश करनी मगर में उच्चे उच्चे नीदें नेईं बोलना जिन्ने अस प्यार कन्नै बोलगे उन्ना साढ़े च हर इक चीज़ै दी बरकत होनी जेकर अस जिन्ने अस बोलगे बे फालतू इक दुए गी टू बैक करगे ओह्दे कारण साढ़ा नसकान ऐ कोई फायदा नी ऐ जिन्ना अस प्यार कन्नै बोलगे उन्ना असेंगी फायदा ते मगर एह् एह् में आखनी आं उनेंगी अच्छा कम्म सिक्खो ते मगर में बड़ी खुश आं कम्मै च मिगी जो कम्म करदे होई गेआ मेरे कन्नै मेंं चलो में आखनी मेरे कन्नै नेईं बी करग कन्नै गै चली पोवो तां बी बड़ी खुश आं कि भई मेरे कन्नै चला दे न मी स्हारा ते मगर कम्मै बिच्च अ'ऊं बड़ी मस्त आं कपड़े सियां गायें दा कम्म करां मगर साफ सफाई दा कम्म करां मिट्टी माट्टी दा कम्म करां जां जाना आना करना कुसै न गल्ल बात करां में बड़ी खुश आं में कम्मै च बड़ी मस्त आं मगर इ'यै अ'ऊं बच्चें गी समझानी आं अच्छे अच्छे कम्म करो कोई पढ़ो लिखो शैल अपना मस्त रवो मगर एह् इ'यां समझनी समझानी आं कि इ'यै सोचनी आं में अच्छे कम्म गै करां दिलै च इ'यै ख्याल ऐ में ओह्का कम्म करां एह्का कम्म करां इ'यै सोच ऐ मेरी अच्छे अच्छे कम्म करां ते मगर में कम्मै च मस्त ऐ मी कोई कम्म खोह्ल्ली देऐ जां ओह्का कम्म करां ओह्का कम्म करां हर इक कम्म च में मस्त ऐ में हर कम्म शुकर करां होर अग्गें जियां तुस कम्म दस्सगे साढ़ी आसेआ ठीक लगोग तुसेंगी तां तुस कम्म करगे जो कम्म दस्सगे साढ़ै कन्नै लायक होग बच्चें गी इयै पढ़ने लिखने आस्तै ध्यान देओ में इ'यै बोलनी भई बच्चें आस्तै बच्चें आस्तै ध्यान बच्चे अच्छे बोलन अच्छे गै करन बोलन होर मेरा ज्यादा इ'यै ध्यान बच्चे ठीक चलन बच्चे अच्छे पढ़न ते पुज्जी जान अच्छी लाइफ बनान ओह्दे च में खुश आं कि मेरी बी इज्जत बड़ै बब्बै माऊ गी बड़ै अपनी ताई तातो दी बी बढ़ै दादू दादी दी बी बधै मगर अच्छी चीज़ां उन्नी सारियां खुशियां ऐ मगर अच्छे नांऽ रोशन करङन बच्चें बी मेरी इ'यै दुआ बच्चे अग्गें ते मगर मेरे भाशन गै इ'यां हर बेल्लै मेरे बच्चे ठीक चलन मेरे बच्चे ठीक चलन मेरे बच्चे पढ़न मेरे बच्चे कम्म करन मेरे बच्चे उ'यां करन जियां में चलानी आं इ'यां चल जियां मेरे मां प्यौ ने मिगी सखाया हा आं ते उ'यां अपने बच्चें गी आखनी इ'यां करो पढ़ना बी कम्म बी करना बौह्ना खड़ोना चाचियें कोल बी बौह्ना ताई सारें कोल बी बौह्ना खड़ोना बी कम्म बी करना पढ़ना बी मगर सारा किश दिक्खना मगर अ'ऊं अपने बच्चें गी इ'यै समझानी कुसै कन्नै बेफालतू गल्ल नी करो पढ़ो पढ़ो होर अपना करो